जि'यां साढ़ा एरिया जम्मू ते जम्मू च सारे शा जादा हिंदूइज़्म ऐ ते हिंदू लोग बहोत रौह्ंदे इत्त जम्मू शा सारे शा जादा मतलब इसी बोलदे बी ऐ मतलब मतलब एह् इ'त्थें जादा हिंदू हैन ते थोह्ड़ा थोह्ड़ा वक्त कन्नै थोह्ड़ा टैम कन्नै इक दिन केह् होया कि मुस्लिम आबादी बी बड़ी आई इत्त ओह्दे कन्नै हून इस बेल्लै सारे शा जादा एह्दे च हिंदू बी हैन ते मुस्लिम बी हैन ते बाकी केह् ऐ कि बुद्धिज़्म क्रिश्चियन एह् बड़े घट्ट न एह् आइयां माइनर च ते बड़े घट्ट न ते जादातर इ'यै न ते मेन जगह् जम्मू ऐ ते इ'त्थें पूजा पाठ मतलब हर रिलिजन हर ध्यार मनाया जंदा लेकिन मेन जेह्का इ'त्थें जेह्का मेन जेह्का अस करदे ओह् हिंदूज़्म ई ऐ